आमच्या वाठारान जे लोक आसात तांकां खूब अंधश्रध्दा आसा नजर ह्या विशयाचेर ती चित्तात की हांव एक एग्जाम्पल दिता एकादी खंयच्याय कोणूय जर तर नवी गाडी घेतली जाल्यार त्या नव्या गाडयेक नव्या गाडये फुड्यान एकादें खंयच्या मनशान म्हटली एक बरी दिसता मरे तुजी गाडी आनी फाल्यांच जर जर त्या गाडयेचो एक्सिडंट जालो जाल्यार जे आयकिल्ल्या मनशां जे ते मनशाच्या आयकिल्ले आसता तो मनीस मागीर म्हणटा हा तेजीच नजर लागली आसतली म्हणून म्हजो आयज एक्सिडंट जालो अशें खूब नजर नजरा विशीं खूब कितें वायट वायट हितून व्हरतात तशेंच आनी एक गजाल गजाल आसा ती म्हटल्यार एकादो एक ल्हान भुरगो कोणागेर जल्मलेलो आसता ती तांकां अशे भायर चड हाडिनात ती चित्ता की ताजी नजर लागले जाल्यार म्हज्या बाबू वा भायक कितें तरी जातले तर ह्यो जो अंधश्रध्दा जी आमच्या वाठारान लोकां लोक लोकां मदीं आसा तो खंय तरी रोंग रोंग असो दिसता तशें कांय आसना पूण तें लोकाचें चितप अशें आसता